आं ओंखाम सङो ओंखाम आङो ओंखाम ओंख्रि सङो ओमफ्राय है हाखा दावरा गथ'खौ इस्कुलावबो दोनबोनांगोना बिनि थाखाय ओरैनो आलु फाजा मा फाजादोबो जाहोहरो आङो मालाबा मालाबा आरो गोसो जाबा समाय थाबा ओंख्रिफोरखौबो संना जाहोहरो ओंख्रिफोरखौ गोबाव जायोना ओंख्रि संबा बिनिखायनो मालाबा आरो आलु फाजाफोरदोबो संना जाहोहरो आरो गथ'फोर ओंखाम ओंख्रि संनायाबो बुहुत बेजालना खामानि बिनिखायनो माबा थाब जानायनि आलु फाजाफोरखौनो संना जाहोहरो आरो आङो मालाबा थांनाय फैनाय गोबाव जायो बे मेगंफोरखौलाय संबालाय दङ बर'नि मेगंफोरखौबो संना जायो जोङो अनला खारैफोरखौ अनला मेगं साम' मेगं बेफोरखौ जालाबायो आरो बिनिखायनो जों गथ'फोरखौ गोबाव जानायखायनो मालाबा आलु फाजा माबा फाजा बेफोरदोनो संना जाहोहरो ओंख्रिफोर गोथाव गोथाव मैगं दङ बेनो जेबो मालाबा बिदिनो खालामना जाहोहरो जेबो मलाबा अखा मखा जाद्रायबा आरो आलु बाथोनफोरखौनो सिफ्लेबायनानै होनानै सिफ्लेबायनानै जाहोहरो हरो आरो मालाबा अखा मुखा द्रायबा मैगं ओंख्रि साम' मेगं माबा मेगं जायो बर'नि मैगं साम'फोरखौथ' जाखायो जोङो बर' मानसि बिनिखायनो साम'फोरखौ संना जायो अनलाजों संना जायो बेखायनो जानला मोनला मेगं जालाबायो आरिखि बिदिनो अनला खारैखौ फार्स्टआव खारै हो अनला मेगङाबो गोबाव जायो देनांगौ मानांगौ बेनिखायनो थाब जायाना अनला खारैफोराबो बेनिखायनो अखा मखा जाद्रायबा जानला मोनला फाजाफोरदोनो एवनानै जाहोहरो आरो जों बेनो थांलाय फैलाय खस्थ' जायोना गथ'फोरबो लांनांगौ गथ'फोराथ' आलु फाजाफोरखौसो मोजां मोनो मेगं ओंख्रिफोरखौ बारा जानो नागिरा बेनिखायनो बिफोरखौ संना जाहोहरो आरो है जानला मोनला सबाइ ओंख्रिफोरबो संजायो संबा बर'नि मेगंफोरा बेखौ खारै खारै नांलायगोन बिखौबो सबाइ संनोबो खारैखौ जगार गैयाबा आरो संनो हायाना बेफोरखौबो बेनिखायनो बिफोरखौ संबाय थाया आरो मालाबा फाजाफोरदोनो जाहोहरो बेनो बिदिनो संनानै जा संनाय खुरनाय गासिबखौबो बिदिनो न'आव गथ'फोर दोननो फैनांगौ आरो थांनानै संहैनांगौ बिदिनो खस्थ' जायो खामानिया बिदिनो हास्लाबा हास्लाबा जालाङो आरो बेनिखायनो बिफोरखौनो संनानै जाहोहरो